दीदी नमस्ते आपके पास दीदी दुकान है क्या मेरे पास मेरे पास तो पाँच छः कमरा है उसी में दो दो दरवाज़ए हैं खिड़की हैं यह सब काम करवाना है कर लेती हो ना मुझे आकर लगा देना खिड़की है दरवाज़ा भी है हाँ हाँ और यह भी है वह मतलब कुर्सी उर्सी सब यह सब बना लेते हैं हाँ तो यह सब बना कर दे देना इतना महँगा देती हैं हो गया है कुछ हलके से लगा देना ज़्यादा महँगा बता रहे हैं ठीक है यह तो है महँगा जानते हैं लेकिन ठीक से लगा लेना ना हो गया तो फिर भी कुछ कम कर के दे दो तो दस हज़ार बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कुछ तो कम कर के लगा देना वैसे तो दो दरवाज़े हैँ और पाँच कमरों की खिड़की है कुर्सी मेज़ है हाँ तो इसी लिए कहते हैं कि कुछ परत में लगा देना ज़्यादा बता रहे हैं अब दस करे हों दस पूरे लेगी बस इतना डिस्काउंट करेंगे हज़ार ही पाँच सौ

यह तो जानता हूँ घर तक नहीं आता है लेकिन कुछ तो कर दो ग़रीब आदमी हैं हाँ कुछ लगा दो कम कर के और पाँच हज़ार रुपये कर दिया बस एक ही हज़ार मैं पाँच हज़ार कह रही हूँ कम करने के साफ़ बोलती हो कि मैं एक ही हज़ार कम करूँगी